अराव संनाया साबसिन जायो आरो फाख गोनांसिन जायो थावसिनबो जायो जानोबो माने गेसाव संनाया थाबनो गुसु जायो ओमफ्राय मानसि बुरजाब्लाथाय बारा माबा जानो नागेरा आरो गेसाव संनाया अराव संनायानो नायजेर नायजेर संजायो गेसाव संनाया आरो दैफोरखौ माबाफोरखौ ग्रोब ग्रोब मोनजासे मोनजासेल' बारा संब्रेलायनो मोना आरो मैगं थाइगंफोरखौबो बे बनाव संनायानो नों गोसो बायदि संनो हायो दंफांनि बनजों साबसिन जायो आरो संनाया माबा गोदोवनाय मानायफोराबो गोसो बायदि संनो हायो ओंखामफोराबो आराम जायो बनाव संनाया बे गेसाव संनायानो नों कुकारावसो संनाय जायोनालाय बेदिनो थाब थाबनो गुसु जायो आरो ओंखाम ओंख्रिफोरा बारा फाख गोनां जाया मानसि इसे इसेनि संनानै जानाय बनाव संनायानो मोजांसिन जायो गोदोलाय बनावनो संनानै जाबो खाबायना दाथ' गेसालाय दाबावैसो ओंखारदोना जोंथ' गेसखौनो रोंफेरामोन सावनोनो बनावनो संनानै जाबोना देरदो जोङो बाव गेसनि माबाखौनो रोङामोन जोङो बाहायनोनो मोनफेराखैमोन दाबो गेसजों संब्लाबो गिलुं गिलुंसो सङो जोङो अराव संनाया एसे खस्थ' जायो आरो गोलोम बोथोराव गोलोमो मायो आमफाय आरो गोजां बोथोरावलाय मोजां आरो बेदिनो अर साखथाव माखथ मोजां जायो आमफ्राय गरम बोथोरनि थाखाय बारा थिग जाया आरो गोलोमदै सेखना सेखनि जानांगौ ओमफ्राय बेदिनो दा संनाय फोरालाय बनाव संनाया साबसिन जायो आरो माबानानै गोजां बोथोरावबो मोजां जायो बनफोरा थिगै थानांगौ रेडि थानांगौ खाथियाव जिरायबाय थानांगौ बनजों संब्लाथाय गेसाव संब्ला आरो जाननानै दोनदो खामानि मावनो हायो